ड्रॉइंग या पैंटिंग की बच्चों की जो उम्र है पाँच छः साल से शुरू करवा देना चाहिए ताकि इनका जो आदत है धीरे धीरे जैसे जैसे यह बड़े होएंगे तो और अच्छी अपनी पैंटिंग को लेकर अपनी कला को अच्छा कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे यदि कोई बच्चा पैंटिंग में अच्छा सीख जाता है वह अच्छा क्लास ले लेता है कहीं बाहर शहर में जाकर तो उसका जो भविष्य है वह पैंटिंग के क्षेत्र में ही चले जाता है इसलिए बच्चों को बचपन से ही अलग अलग कलाओं के बारे में सीखाना चाहिए ताकि वह बड़े होकर अपना भविष्य को और अच्छा से उज्ज्वल बना सकें